आंगो ना हमनाया उनदै समनिफ्राय जों नायाबो ना गुरग्रा आफाबो बिदिनो हेलेवग्रा नालय बिदिनो आयजों आफाजों आं थांफायोमोन आरो दुब्लियावहाय आफामोनजों आमफ्राय बेयावहायनो नाखौ हमनाय सोलोंनाय जादों एसे उन्दै समनिफ्राय सिख्ला उन्दै सिख्ला नङा आरो उन्दै एसे उन्दै ना गुरनो रोंनाय दुब्लिआव थांनो रोंनायनिफ्राय आमफ्राय ना हमनाय बिदिनो ना हमनाय सोलोंबाय रोंबाय आमफ्राय जेखाय जेखाय खायै खायै खबाय खायै खायै जान्जिआव खबाय खानानै जेखायजों गुरदावबाय गुरबाय रोंबाय आङो आंना फंबायफोराबो सयजन साथजन आंनाबो फिसाफोरा सयजन दा फंबायफोराथ' गिदिर गिदिर मानसि जाजोब्बाय